हा साईं मूंखे कुझु घर मां लिस्ट मिली आहे सामानु खपे तव्हां वटां ह तव्हां हा तव्हां वटां मूंखे घर मां लिस्ट मिली आहे तव्हां वटा सामानु खपे ॾह पंद्रहं आइटम्स आहिनि ऐं अच्छा ॿुधो ऐं मूंखे शयुनि जा अघु ॿुधाईंदा वञो जे कॾे मूंखे बराबरि लॻा त मां तव्हां वटां ख़रीद कंदुसि न त बज़ार जी मूंखे ॼाण आहे इअं कीअं मूंखे उह इअं मूंखे अनाड़ी न समुझ जो हरु भरु ऐं फ़ुरण जी कोशिश न कजो अच्छा ॿुधो हा अच्छा अच्छा ऐं सामानु घर में पहुचाईंदव की न की न मूंखे पाणि कलैक्ट करण करे वञिणो पवंदो अच्छा अच्छा होम डिलिवरी हुन ई चार्जिस त न वठंदा आहियो न अलॻि सां अच्छा अच्छा फ़्री होम डिलिवरी आहे ठीकु आहे अच्छा हाणे हाणे मूंखे पंज किलो अटो खपे ऐं अटो भोपाल जी कणिक जो हुजे इहे न गुजरात कणिक जो अटो उहो फुलको बराबरि न सुकल निकरंदो आहे भोपाल शरबती भोपाल जी कणिक जो अटो हुजे ठीकु आहे पंज किलो

ठीकु आहे ऐं उहो पंज किले घणे पवंदो वञी अच्छा अच्छा ठीकु आहे सही सही आहे सही सही आहे सही आहे ठीकु ठीकु आहे ऐं पंज किलो खंडु खपे खंडु कहिड़ो अघु वठंदुव साईं साईं इएं न कयो न ॿ रुपया हिन ते किले ते तव्हां वधीक था वठो ॿियनि हंधि पटेल वटि बि अठटीहें रुपये थी किलो मिले अच्छा अच्छा

अच्छा उहे पंज खपनि मां सॼो सॼो सामानु साईं महीने लाइ वठंदो आहियां भरे छॾींदो आहियां घर में रोज़ पिया अघु च लहनि चढ़नि ऐं रोज़ सफ़ा कंहिं खे पुॼनि दुकाननि ते दुकूं पियो पाएजो मां मां यको सामानु ख़रीदु करे रखंदो आहियां घर में अच्छा अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा हां अरे वाह वाह यको भाई हिकु वक़्ति समुझो टी हज़ारे जो समानु थी वञे त मां हिकु वक़्ति पैसा मुंहिंजी न हुजनि खीसे में त ॿिन टिनि किश्तुनि में भरे सघां थो ठीकु आहे इहे न त हुन ते वरी पोइ म माना छा छा चवंदा आहिनि हुन हुन जो व्याज चाढ़ींदा आहिनि भई टी महीने में पैसा था ॾियो बीं महीने में पैसा था ॾियो ॿिनि किश्तुनि में था भरियो त हुन जो पोइ वरी अघु ॿियो लॻंदो आहे अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा भला तव्हां वटि अहिड़ी काई अहिड़ो सामानु आहे जंहिं ते हिक ते हिकु फ्री या ॿिनि ते हिकु फ्री अहिड़ो को सामानु आहे अच्छा उहे अहिड़ा आइटम सुभाणे आहिनि तव्हां वटि हा ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ मां हिकु ॿिनि ॾींहंनि में चकर लॻायां थो तव्हां वटि ठीकु आहे जेको सामानु मां लिस्ट खणी आयो आहियां हरु भरु हुन जी तकिड़ न आहे मां ॾिसां थो ॿिया ॿ टे दुकान हां हा दिलि में न कजो ऐं घरु आहे साईं हर कंहिं ख़रीदारीअ में पक पकाई त करणी ई पवंदी आहे तंहिंजे करे मां ॾिसां थो ॿिया ॿ दुकान ॾिसां थो ऐं पोइ तव्हां वटि अचां थो ठीकु आहे दिलि में न कजो साईं महिरबानी महिरबानी हा हा